गेल्या वर्सा म्हज्या बापूल भावाचें लग्न आशिल्लें आमी लग्नाची धडवत काडपाक बेळगांव गेल्लीं बेळगांव आमी लग्नाची सगली शॉपींग केली पत्रिका सुद्दां आमी थंयच छाप्पाक दिल्यो पत्रिका वाटपाक जवळ एक म्हयनो आमी सगल्या सयऱ्यांगेर भोंवलीं लग्नाच्या तीन म्हयन्या पयलीं साकर पुडो थारायल्लो व्हंकलकारां आमगेर आयिल्लीं भाभी खूब सुंदर न्हेंसून आयिल्ली घराक पेंट लायटी घातल्यो माटोव घातलो आमी भुरग्यांनी मेळून घरा सजावट केली सगल्या चली भुरग्यांनी मेळून मेथी घातली कपडे शिंवपाक दिल्ले ते घालून ट्राय करून पळयले हळडीची तयारी हळडीच्या दिसा हळडीची तयारी केली जेवण भायर सांगिल्लें रोजाच्यो माळो करून सगल्याक सजावट केल्ली भावाक सगल्यांनी हळद लायली हळडीचीं गितां म्हणलीं घरभर लोकांक एकामेकांक मेळून हळद लायली लग्ना दिसा सकाळीं बेगीन उटून न्हेंसपाक लागलीं एकामेकांची साडयो ड्रॅसाक पिनां लायल्यो आनी सगली एकामेकांक भायर सरपाक मदत केली रंगोवपा खातीर स्पेशल ब्युटिशन हाडिल्ले हॉलाचें डॅकोरेशन म्हज्या इश्टाकूच सांगिल्लें ताणें एक वेगळेच त तरेन डॅकोरेशन केल्लें सुंदर दिसलें मूर्त मुर्तार लग्न लागलें भटान मंगल अश्टकां म्हटल्यो आनी लग्न कार्य पुराय केलें सगल्यांनी खूब फोटो काडले गाडयेन बसताना व्हंकल खूब रडली तें पळोवन आमकां दुख्ख जालें